वैशाली रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी सर मुझे एक टेबल बुक थी तो मैं जानना चाहता था कि पंद्रह लोगों के लिए मैं टेबल बुक कर रहा हूँ तो मुझें इस बुकींग पर आप के द्वारा कोई प्रस्ताव या या ऑफर मिल सकता है क्या जी सर पंद्रह लोग है और हमें डिनर करना था तो मैं चाहता था कि आप के द्वारा मुझें कोई प्रस्ताव या ऑफर मिल जाए अच्छा ठीक है तो आप शुरुआत में आप की तरफ़ से वेलकम ड्रिंक दे देंगे और कुछ इस्टार्टर्स दे देंगे ना स्टार्टर्स के अंदर आप क्या देंगे अच्छा स्टीम पनीर देंगे ना और मॉकटेल ठीक है मेरा आप ऑर्डर बुक कर लिजिए और मेरी पंद्रह जन लोगों के लिए टेबल बुक कर लिजिए धन्यवाद